ओ खोनादों बे थोरसि लथा फाननाया थोरसिफ्रा बै गिलासजों हटेल माबा लायोब्ला गंब्रै गंबासो लायोब्ला बेसिबां लागोन

पास्स' बांद्राया होमब्ला आं दुइस'सोबा लांनो हागोन दुइस' दुइस'सोबा लांनो हागोन आं एफा बुरजा बाराद्रायलै दामआ बे एसे बारा जाबाय एसे खमायदो त्रिस थाखासो त्रिस थाखासो गारबावदो माबा त्रिस थाखा गारबावदो त्रिस थाखासो

माबा गारबावबानो जायो त्रिस थाखासो गारबावबानो जायोमोन बा नो खुरै गंनै नांगोन बेसेबां लागोन सयतायाव ओ खुरै गंनै गिलास गंनै थोरसि गंनै हाजारसेया आयु सयता थोरसि गंनै गिलास गंनै खुरै गंनैल'सो बेखौ हाजारसे गाहाम नांगौ आं तिनस'निबा लांसै ओमफ्राय अबाव फान्दों नोङो अबाव फान्दों आं सारिस'बा लांगोन गाबोनसो गाबोनसो लायनो हागोन आं दिनै लायथ'वा दिनै लायथ'वा गाबोनसो लायगोन आं

दे दोनबाय